ہیلو السلام علیکم میں اپنا ایک اچھا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو مجھے حال ہی میں آپ کی گیس ایجنسی کے کسٹمر سپورٹ کی ٹیم کے ساتھ ہوا جی اصل میں کچھ دن پہلے نا مجھے گیس بکنگ میں تھوڑی دقت ہو رہی تھی تو میں تھوڑا پریشان تھی تو جب میں نے آپ کی کسٹمر سپورٹ ٹیم کو کال کیا تو انہوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے میری بات سنی اور ہر اسٹیپ میں میری مدد کی جی جی جی تو خاص کر وہاں کے جو ممبرس تھے ٹیم سپورٹ کے جو ممبرس تھے انہوں نے بہت ہی پیشنس اور پر پروفیشن کے ساتھ میری پرابلم کو سولو کیا اور تو اور انہوں نے صرف میری بکنگ کنفرم کروائی بلکہ ڈلیوری کے ٹائم بھی کلیئرلی بتایا ڈلیوری بھی وقت پر ہو گئی جس کے لیے میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کر دیا جی جی جی ہاں نہیں اصل میں کیا ہے نا کہ آج کل اتنی اچھی سروس ملنا بہت ہی مشکل ہوتی لیکن آپ کی ٹیم نے ثابت کیا کہ اگر نیت اچھی ہو اور کام سے کمیٹمنٹ ہو تو کسٹمر خوشی سے اپنا فیڈبیک دینا چاہتے ہیں ہاں مجھے بہت ہی اچھا لگا ہاں آپ کے کسٹمر کا جو فیڈبیک مطلب آپ کا جو سروس ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا لگا مجھے بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے انہوں نے میری ہیلپ کی میری ہر ایک بات کو سنا جی جی ہاں تو میں آگے بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ آپ کے ٹیم ایسے ہی کام کرتی رہے اور ہمیشہ کسٹمر کی ہیلپ کرتی رہے ہاں نہیں نہیں مجھے اصل میں بہت ہی زیادہ میرا یہ پہلا ایسا تھا تجربہ جو کسی بھی کسٹمر سپورٹ کی طرف سے میں نے کسی کو بھی کال کیا ہو کسی بھی ایجنسی کو یہ میرا پہلا تجربہ تھا جو انہوں نے میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں کسی نے بھی اتنا اچھے طریقے سے میری ہیلپ نہیں کی سب سے پہلی بات تو وہ بہت ہی پیشنس کے ساتھ انہوں نے میری ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات کو سنا اور میری پرابلم کو سولف کیا جی تو میں دعا کرتی ہوں کہ آگے بھی وہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ ایسے ہی آگے بھی کام کرے اور ہمیشہ کسٹمرس کی ہیلپ کریں جی ہاں ہاں آپ سبھی کو بہت بہت شکریہ اتنی بہترین سروس دینے کے لیے جی بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے جی خدا حافظ